वीह अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु चोॾहं डिसंबर उणिवीह सौ ॿाहतरि एकवीह मे उणिवीह सौ टेहतरि चोवीह जून उणिवीह सौ नवानवे ॿावीह मार्च उणिवीह सौ अठानवे